हां जी में कठुए दी रैह्न आह्ली ऐं में हाईकिंग ट्रैकिंग गेई ही बैष्णो देवी ते में माता बैष्णो दे गेई ही अपने पूरे परिवार दे कन्नै दो म्हीने पैह्लें गेई ही में दो तिन म्हीने पैह्लें सर्दी उसलै ना जादा सर्दी ही नां जादा गर्मी ही ठीक गै है मोसम गे हे उत्थें में दिक्खेआ असीं जिसलै गे माता दे चढ़ाई चढ़ी असें इन्ना शैल लग्गेआ असेंगी जंदे वक्त असीं पैह्लें बाण गंगा गे बाण गंगा उप्पर चली गे चरण पादुका अग्गें उप्पर केह् बोलदे हाथी मत्था अद्ध कवारी सारै उत्थें माता लग्गै उत्थें इन्नी प्यारी अद्ध कवारी असी जिसलै गुफा माता दी लंघी इन्नी शैल गुफा ओह् इन्नी सोह्नी जित्थै माता ने नौ म्हीने कट्टे दे न उत्थें ओह् बड़ी प्यारी गुफा ऐ टप्पी टप्पी ओह् लोकां ने इन्नी शैल गुफा होई दी ऐ इन्नी मुलायम गुफा इसी दिखदे गै रेहिये ते असीं चलदे गे चलदे गे लोक केईं घोड़े उप्पर जा दे केईं लोक पालकियां च कोई लोकां पिट्ठू बूच्चे पिट्ठू पिट्ठी पर चुक्के दे ते चला दे अग्गें फिर अस चली गे माता दे भवन उत्थे चली गे असीं ते माता दे भवन दा नजारा दिक्खियै साढ़ा मन खुश होई गेआ इन्ना शैल भवन इ'यां इन्ना मन साढ़ा शांत होएआ इन्ना मन कन्नै खुश होएआ माता रानी दा भवन इन्ना शैल नरातेआं दे बिच्च माता रानी दा भवन दी इन्नी सोह्नी सजावट होंदी कीती दी फुल्लें कन्नै उ'नेंगी कि दिखदे गै रेहिये उत्थें हर इक स्टेट दी दुनियां आंदी बड़ी किसम दी दुनियां आंदी माता दे दर्शन करन बड़े सारे लोक आंदे नरातेआं च बड़ी भीड़ होंदी माता बैष्णो देवी दे मन्दर उद्धर ते कुछ लोक सर्दियें च चलदे होंदे सर्दियें च उत्थें बर्फ पौंदी ऐ मोसम उत्थें इक जैसा तकरीबन ठंड ही होंदी ऐ बरसात दे मोसम च उत्थें बा बारिश बड़ी होंदी ऐ बारिश होंदे रैंह्दी हर दिन बारिश होंदी पैर फिसलने दा उत्थें डर होंदा कदें कोई फिसली निं जा जां स्लाडिंग बगैरा कुछ होई जा ऐसा होई सकदा उत्थें पर माता दी मेह्र ऐ उत्थें होटल बी हैन खाने पीने दा प्रबंध बी ऐ पूरा जो मर्जी कुछ खाओ तुस असें तिन चार दिन उत्थें कट्टे घरै गी आने गी मन निं हा करा दा कि इत्थें गै रेहिये माता दे गै रेहिये इन्ना शांति मिलदी माता दे जाइयै हर इक सुविधा उत्थें रैह्ने दा प्रबंध सारा कुछ ऐ चप्पे चप्पे उप्पर उत्थें पुलस ऐ सारा कुछ ऐ ऐसी कोई गल्ल निंं ऐ उत्थें मजे कन्नै बंदा अगर कल्ला बी चली जा फ्री होइयै फ्री स्टाइल कन्नै बंदा उत्थै जाई सकदा उत्थै कोई परेशानी निं ऐ सारें गी बैष्णो देवी जाना चाहिदा बड़ी अच्छी जगह् ऐ ओह् तीर्थ ऐ साढ़े इक किसम दा ओह् उत्थै माता ने उत्थें नौ म्हीने माता उत्थें गर्भजून दे बिच्च रेह्दी ऐ ओह् माता उत्थें हून वास करदी ऐ उत्थें रैंह्दी ऐ होर हर इक शरधालू दी ओह् मुराद पूरी करदी ऐ जो जो उत्थें दो कुछ इंसान मंगदा सच्चे मनै कन्नै उसी माता सारा कुछ दिंदी ऐ माता दी मेह्र ऐ सारें उप्पर माता अपनी मेह्र सारें दी बनाई रक्खै